नमस्ते हाँ जी दूध मिलता है हाँ दूध पनीर खोया मक्खन सब कुछ घी दही लस्सी सब कुछ मिल जाएगा हाँ हाँ सब चीज़ का दुकान है आपको चाहिए क्या है तो क्या चाहिए

हाँ तो आपको पनीर भी दूध भी सब कुछ मिल जा रहें आप आ जाईए सब क्वालिटी देख लीजिए अच्छे से अपना ले लीजिए दूध खराब नहीं मिलेगा आपको दूध अच्छा मिलेगा गाय का भैंस का देसी गाय जर्सी गाय जिसका चाहिए उसका मिल जाएगा आप जिसका तो उसपे डिपेंड करता है ना तो जो लेंगी उसी के हिसाब से आपको हम बताएँगे देशी गाय का अब वह चालीस है जर्सी का वही पचास के लगभग है भैंस का पचास हाँ भैंस का भी बोले पचास ही हाँ अब मार्केट में जो रेट चल रहा वही रेट है गाँव में उस तरह से कोई मतलब नहीं है यहाँ जो रेट चल रहा है वही रेट है आपको लेना है लीजिए नहीं तो फिर नहीं नहीं नहीं कोई महँगा नहीं है चलिए आपके लिए दस रुपये कम कर देंगे

कितना चाहिए आपको अच्छा तो पाँच रुपया दूध छोड़ देंगे खोवा तो वही तीन सौ चल रहा है

नहीं नहीं नहीं वह तो लगन के हिसाब से रेट पड़ता है और क्या अरे नवरात्री चल रही है ना अब हर चीज़ में दबा देंगे तो कैसे काम चलेगा दो रुपए तो हम लोग कमाते हैं हर चीज़ के पीछे नहीं आपको दबा नहीं रहे हैं लेना है तो आकर ले लीजिए

हाँ हाँ आईए आई